योगा जा फ़ाइदा ॿुधायो योगा जा फ़ाइदा त जाम ई आहिनि उन में नंढो ॿार हुजे वॾो हुजे ॿुढो सुढो हुजे कोई बि योगा करे सघंदो आहे जेको योगा ते नथो वञी सॻे उहो घरु बि करे सघंदो आहे योगा ईअं शइ आहे योगा ॿ टे ॾींहुं बि सिखी अचि त बि इन्सानु खे अची वेंदी आहे पर अॼुकल्ह जी जनरेशन जिम ते वञणु पसंदि कंदा आहिनि उते म्यूज़िक वग़ैरह हलंदी आहे त उन्हनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हुते डबल या ट्रिपल सैलरी बि ॾेई करे उन्हनि खे हुते वञणु पसंदि ईंदो आहे योगा में वधीक में वधीक फ़ाइदा आहिनि सूर्य नमस्कारु कराईंदा आहिनि उन सां त हिकदमि पेट अदंरु थी वेंदो आहे उहो हर हिक खे ख़बरु बि आहे तॾहिं बि योगा योगा न करे इन्सानु जिम ते वञणु वधीक पसंदि थो करे योगा इन जे करे स्कूलनि में बि ॿारनि खे सेखारींदा आहिनि जीअं उन्हनि खे आदत रहे योगा करण जी योगा सां रोटी वोटी बि हज़मि थी वेंदी आहे जिम ते पैसा बि डबल लॻंदा आहिनि पाउडर वग़ैरह इहे सभु चवंदा आहिनि इहे पीओ हीअं कयो योगा में इहो कुझु बि काने को कोई बि सिस्टम न सिर्फ़ु नेम टेम ते खाधो खाइजे योगा नेम टेम सां कंदो रहिजे बसि उन सां जाम सुठे में सुठा फ़ाइदा आहिनि